स्थानीय आवास हा आहिनि घणा ई आहिनि जूनागढ़ ज़िले में रहण स्थानीय आवास मतिलब रहिणो हिननि जी ॾाढी नवा नवा ठहंदा था वञनि जीअं की पहिरियों हूंदो हुओ हिकु भई शहरु आहे त शहर मां हाणे सोसाइटियूं ठहनि थियूं हुते ॼाणु भई जूनागढ़ आ त पेरयां पेरयां वॾा मकान पहिरियां हवेलियुनि जेॾा हूंदा उन में रहनि भले जेतिरा बि ॼाणु पर हाणे हुन जे जॻह ते एपारमैंट था ठहनि त हुननि में हिक ई थोरी ज़मीन में वधारे ठही सघे ऐं माण्हू रही सघनि इहे हिकिड़ो एरिया आहे झांजड़ा रोड हुते पहिरियों कुझ बि न हूंदो हुओ हाणे हुते वॾा एपारमैंट ठही विया आहिनि ऐं हुतां खां अचण वञण जो रस्तो बि सहुलो आहे केॾे बि बाएपास लाॻू थो पए त हुते ऐं हाणे हुते जेके शहर में उहा बि वॾियूं वॾियूं हॉस्पिटलूं बि उन पासे थी वियूं आहिनि हुते सभु सुविधा आहे पर थोरो महांगो आहे इन करे पर ॾाढी सुविधा सुठी आहे ऐं हींअर उन जो ऑपोज़िट साइड में जसदण पासे हिकु रिलायंस जो कुझु ठहे पियो अञा उहो ॼाणु हिन खां वाधारे नओ जूनागढ़ थी वेंदो हुते हर हिकु प्रकार जी सुविधा ॾिनी वेंदी चवंदा उन्हनि खे रहण जे लाइ हिकु प्लॉट अलॻि ठहियो आहे हीउ जेको भई आवक जो श्रोत थींदो माण्हुनि खे उन जे लाइ अलॻि मतिलबु ॾाढी मस्तु सुविधा वीचारी वई आहे उन ते कमु हली रहियो आहे सभिनी जे कमु मिले शिक्षा जे लाइ सभिनी जे लाइ उपयुक्त सभु कुझु सुधारा आहिनि